हॅलो स्विगीक फोन लागला हांवें आतांच एक ऑर्डर केलेली तुमचें कस्टमर उलयता हय कितें ऑर्डर केल्लें तें सांग म्हणटा हांवें चिकन बिरयानी दोन केल्ल्यो दोन नन केल्ले आनीक स चपाती केल्ल्यो आनीक दोन डीव केलेले म्हाका इतलें नाका आतां कित्याक मगेर लोक थोडे येतले ताका लागोन थोडेंशें काडपाक जाय आसलें शक्य आसा हें काडपाक आं आसा जाल्या सांगता हां म्हाका डीव एकूच पुरो दोनूच चपाती पुरो आनीक एक बिरयानी पुरो उल्लें सगलें काडून उडयात हा जाता न्ही हा बरें तर देव बरो करूं तुमचो आनीक म्हागे मातशी डिलीवरी मातशी बेगीन कराक हा बरें